खाॼन जी मिठाई सिङर सिण्रग जी मिठाई जीतर जीतर मिठे लोलो चौथ चौथो गाए जी मिठा माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरुनि जो हलवो गज गजरुनि जो हलवो पटाटनि जो हलवो सीरो जलेबी